हलो हा मूंखे तव्हांजे हिन स्कूल में मूंखे ॿिनि ॿारनि जी एडमिशन खपे हा मां हींअर त गुजरात मां लॾे आयो आहियां त मां तव्हांजे स्कूल जो नालो ॿुधो आहे त मूंखे ॿिनि ॿारनि जी पंहिंजी एडमिशन खपे हिकु जुनिअर के जी हिकु ठर्ड स्टेंडड में आहे

हा ऐं इहो तव्हांजी फ़ी कीअं आहे फ़ीअ जो कीअं अथव हा मां ट्रास्फ़र सर्टीफ़िकेट वठी आयो आहियां हुतां

हा हा हा अच्छा

हा अच्छा हा हा

अच्छा हा हा हा हा हा

हा हा हा

अच्छा ऐं हुन बि ॿियों टे दरिजे वारो अच्छा अच्छा

हा हा

हा हा

हा हा हा हा